आमकां स नळाची उदक चोवीस तास आसता त्रास असो केन्नाच जावंक ना नळाक लागून सो उदकाचें उदक येता तें सुद्दां निवळ आसता एकदम सो फक्त आमकां तें पिवपाची शि शिजोवची पडटा नाजाल्यार हांव तें उदक इतलीं निवळ आसता की आमी तें रांदपाक वापरतात सगळें करपाक तेंच उदक वापरता सो कसलोच उदकाचो कसलोच त्रास ना उदक सामकी निवळ आसता घाणवासूय केन्नाच येना बाकीचे लोकांक बाकीचे कडेन तरी तांकां एक दीस सोडून नळ आसता म्हणजे एक दीस येना एक दीस येता अशें आसता किंवां खूब पयस वचून उदक घेवचें पडटा तशें आमकां केन्नाच जाल ना डेली उदक चोवीस तासय आसता सो केन्नाय तूं तो टॅप चालू केलो जाल्यार त्या नळांतल्यान उदक येता आनी सामकें बरें आसता सो उदकाक त्रास असो आमकां केन्नाच जालो ना इतलें आनीक उदक सामकें बरें आसता सो ताका कसलोच वास बी येना आनीक बरें आमी तेंच वापरता उदक